हेल' औ जामायजो औ नै मोजांयैनो दङ दंनाय आलाय आमफ्राय नै दा अखायासो मायआ थ' मायआ थ' हाय दाबो फोनो नो मोनाखै जोंहा दाबो अखाबो गैया माबो गैया एरै नै मोसौआबो बेमार जाना सो दङ ए

दा बेनो जोंहाबो सिनथा जानानै दं नै फैसा थाखाबो गैलाय लांलासो नेबाय बायैनो अखा नेबाय बायैनो जोबस्र' लांजोबनो सैसो ऐ अखा हाबानो जाबाय मोनहाय अखा हाबानो मोजांयै गायनो मोनबानो जाबाय मोन खामलानि दामआबो जि बारायबायसोनो हाय जामायजो

जोंहाबो बेनो जानानै दं जोंहाथ' गैखाया खा न'आव रावबो माय नोंस्रा मा माय गायनो नागिरदों देग्लाय जामायजो देग्लाय जोसा गायसै थांनाय बोसोराव माथो मायसालि मोन औ औ औ आंबो बेखौनो सानदों मायब्रा एसे सोमसां गाबोन अखा हायोबा गाबोन मोनसे फोजासिगौ मोन जोंहाबो जोसा आंबो बोथोराबो जि गरम जामायजो दे बिदिब्ला नोंसोरहाबो गायोबा खामलाफोर मोनबाय बायोबा जोंनाव थिनहरबानो जाबाय खावसे औ दे दे दे